بے شک دہلی كی طبعی خصوصیات بہت متنوع اور دلچسپ ہے مثال كے طور پر سنٹرل دہلی كی رونق جامع مسجد كے آس پاس كے علاقے میں كافی مقدار میں رونق ملتی ہے جہاں لوگ اور انٹر نیشنل سیاحی لوگ گھومنے آتے ہیں وہاں كھانے كا ذائقہ بہت دلچسپ ہے اور ذائقےدار ہے اس كے علاوہ دہلی كی ندیاں بھی خاصی دلچسپی كی حامل ہیں یہاں دہلی كے قریب یمنا ندی اور گنگا ندی كے آپسی ملاپ كے علاوہ یمنا ندی دہلی كی ایک اہم ندی ہے اس كے علاوہ آب و ہوا دہلی كی آب و ہوا عام طور پر گرمیوں میں گرم ہو جاتی ہے سردیوں میں سرد اور سب سے زیادہ خوبصورت منظر یہاں برسات كے موسم میں دیكھنے كو ملتا ہے یہاں كی ہریالی بھی كافی مقدار میں ہے جو برسات كے موسم میں بہت خوبصورت دكھائی دیتی ہے